हिंदी भाषा हमारे देश की राष्ट्रभाषा है इसलिए अधिक से अधिक लोग जो की भारतवासी हैं वो हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं हिंदी भाषा एक ऐतिहासिक भाषा है क्योंकि पहले के समय में बाकी सब भाषाओं का प्रयोग कम से कम किया जाता था सबसे अधिक प्रचलित भाषा संस्कृत हुआ करती थी और संस्कृत के बाद दूसरी प्रचलित भाषा हिंदी हुई जो की बोलने में बहुत ही सरल और सहज होती है इसे समझना भी बहुत ही आसान होता है हिंदी भाषा का इतिहास बहुत ही ऐतिहासिक है क्योंकि इसका धीरे धीरे विकास हुआ है और धीरे धीरे इस भाषा को बदल कर राष्ट्रभाषा का रूप दिया गया है